हेलो हाँ हेलो ड्राइवर साहब अभी तक नहि पहुँचलिए हाँ जाएब हमरासबके बहुत जरूरी छै अच्छा जाम लागि गेल कतऽ लागल ओ ओतऽ तऽ बहुत भयङ्कर जाम लागै छै कतेक देरमे पहुँचबै हमरा जाइके तऽ बहुत जरूरी छै दुइ घण्टा लागि जाएत नहि नहि हमरा तऽ तुरन्ते अर्जेन्ट जाइके छै कार्यक्रम छिए नहि नहि ड़ेढो घण्टा कमे हम आधे घण्टा कमसँ आधा घण्टाके अन्दर आबि हैत अहाँके नहि नहि ओतेक समय नहि रहतै नहि नहि तहन तऽ नहि भऽ पेतै अहाँ समयसँ पहिने निकलि जेतिए ओ अचानक भऽ गेलै हाँ ओ हमरा तुरन्त जाएब जरूरी छै ओ कार्यक्रम बहुत जरूरी छै हमरा मतलब आधा घण्टामे ओतऽ ओपनिङ्ग भऽ जेतै तऽ ओतऽ पहुँचब जरूरी छै हाँ

अच्छा ओहि रस्तासँ कतेक देर लागत

जल्दी पहुँचैके छै हाँ जल्दी छै कनिटा जाएब जरूरिओ छै बहुते अच्छा अच्छा नहि नहि बहुत जरूरी छै हम रुकिओ नहि सकै छी ठीक अइ ठीक अइ